हेलो हलो हँ अथी कतेक दाम बेड सेटके रखने छहक बेड सेटके दाम कतेक छह एक लाख कम नहि हेतै एहिमे किछु कम करहक आ कुर्सी एक जोड़ाके कतेक दाम लेबहक आ ओहिमे बहुत दाम कहै छहक किछु कम करहक आ एकटा चौकी लेनाइ छै चौकी पाँच हजार तीन चारि हजारमे होइ छै चौकी तू तऽ पाँच हजार अनेरे बेसिए कहै छहक आ टेबलके कतेक दाम कहै छहक टेबलके टेबल टेबल टेबुल हँ तऽ टेबुलके कतेक दाम रखने छहक एक हजार हँ तऽ एकटा अलना सेहो लेनाइ छै सभके एक्के हजार हउ ओ बेड सेटके एक लाखसँ कम नहि करबहक दस हजार कम कए देबहक ठीक छै तऽ भए गेलह बेड सेट टेबल कुर्सी चौकी अलना हँ ठीक छह तऽ टोटल दाम कतेक भेलह हँ हँ हँ हँ ठीक छै हँ हँ आ ठीक छै तऽ स सामान कनि चिक्कन दिहेँ ई नहि दिहेँ जे सड़ण्डी